हँ कहलहुॅं जैसे कि बेगुसरायमे खाना कोन कोन रकमके खाना मिलै छै अच्छा चाबल दालि सब्जी रोटी परौठा सब ने

दालि भात भुजिआ खली पचास रुपैआ

अच्छा रोटी सब्जी खेबै तऽ आ रोटी सब्जी खेबै तऽ कतेक

हूँ

हँ तऽ ओइसन ओइसन लोग जेहन जेहन लोग खाना खाए बाला तेहन तेहन मिलै छै हँ हँ हँ ओएह ने हूँ

कहाँपर

ओ सबपर जाइ छै लोग काली स्थान मछहटा छै ओने जाइ छै मुर्गी हटा एने होटल छै कोन जगह पर अपने के होटल हइ ओ सावित्री सिनेमा हॉलके बगलमे ने अब तजे बनाके दै छियै कि ओ बसियो तेबासी दै छियै किए दोकानदार शके अइसन खिबै खियेलाके बाद होशियारी करै छै जे ओकरा पर गरम करल बला गरम कयल बला जे ताजा छौ खाइ लए ओएह ने

ओएह ने

नहि सब खैलियै